मानसिफोरनि जिउआव गेलेनायाव थांना थानायनि गासै जिब'नाव गोबां रोखोमै मोजां गोहोम खोख्लैनाय नुनो मोनो जाय सुबुङा गेलेबाय थायो बिनि देहाया मोजां थायो बिनि देहाया मोजां थायोब्ला बिथांमोना मोजां गेलेनो हायो मोजां देहा थायोब्ला मावख्रुबनो हायो मोनसे खामानियाव गोसो होनानै मावनो हायो जेब्ला सासे मानसिया गेलेयो अब्ला बिथांनि देहायाव सानफ्रोमबो गेलेबाय थायोब्ला सानफ्रोमबो बिथांनि देहाया मोनसे एक्सारसाइस खालामनाय जाबाय थायो जायनि गेजेरजों गोबां बेराम आजारनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो आरो गेम गेलेनायनि गेजेरजों मानसिफोरनि जिउआव मोनसे थांनानै थानायनि राहालामा बेफोरखौबो मोननो हायो जुदि गेलेनायाव मोजां गेलेयोब्ला बे सुबुङा दिनै गोबां स्टेट लेभेल आव इन्टारनेस्नेल आव एबा डिस्ट्रिक्ट आवहाय बेफोरबायदि गेम गेलेनायखौ नुनो मोनो जायनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां रां आरजिनो हायो आरो रां आरजिनानै थांना थानायनि राहालामा बिथांमोना खालामनानै लानो हायो आरो न'खर खांनो हायो समाज जौगाहोनो हायो आरो गुबुनखौ थुलुंगा होनो हायो जुदि सासे मानसिया गेम गेलेयोब्ला बिनि जिब'नावहाय गोबां सोलायनाय फैयो गेम गेलेग्रा मानसिनि जिब'ना गेम गेलेयि सुबुंनिफ्राय गोबां आलादा जायो जायनि गेजेरजों गेम गेलेग्रा सुबुंफोरनि देहाया मोजांसिन जायो साबसिन जायो मानोना बिथांमोना सानफ्रोमबो सोलोंनांगौ जायो प्रेक्टिस खालामनांगौ जायो बेनि उनावसो बिथांमोना जिउआवहाय जाफुंसारनायखौ मोननो हायो जुदि गेलेनायाव गोसो होयोब्ला गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे हारिनि मुंखौ मुंदाखा खालामनो हायो आरो गावनि हारिखौ गुबुन हारिफोरनि गेजेरावहाय दिन्थिफुंनो हायो